मैडम वो राजपाल जी ने भेजा था मुझे हां हां मैडम उसी के लिए बिलकुल मैडम मिल जाएगा दस तक आपको तैयार मैडम इसमें लगभग लगभग लगभग तीस फ़ीट के आस पास सीढ़ी चढ़ेगी आपके तो इसमें चार पांच पांच या छ कटे तो सिमेन्ट के लगेंगे और बजरी लग जाएगी मैडम एक ट्रॉली और और तो मैडम अब क्या है वो आपने कारीगरों कि मेम वो है लेबर का चार्ज है वो तो लग ज लगते रहेगा बाद में वो देख लेंगे अपने हां वो बिलकुल वो देख लेंगे फिर अपने मैडम अब तो ऐसे बाहर तो मैडम ग्यारह सौ लेते हैं पर आपको जानकारी के हिसाब से आए हैं तो आपके पास नौ सो लग जाएंगे अरे मैडम अब क्या पूरा ही आप वो करोगे क्या वो तो क्या है उन्होंने राजपाल जी ने बताया था इस वजह से बता दिया वरना देखो बाहर तो बारह सौ रुपए ही लग रहे हैं आप्रोक्स सबके अई मैडम टेंसन मत लो आप दस से पहले ही तैयार मिल जाएगा आपको अब देख लो मैडम अब आपके हिसाब से भाई पैसों के अगर आप पैसे अगर अभी देते हो तो हम अभी समान ले आएंगे वरना आप आपके हिसाब से ले आओ हां वो देख लेंगे अगर ठेके पे जो भी कुछ होता है अगर जैसे पूरा हिसाब किताब लगाके में आपको बता दूंगा और लगभग अप्रोक्स जहां तक मैडम इसमें पड़ जाएगा आपके बीस एक हज़ार खर्चा आ जाएगा हां सामान सहित फिर हमारे जो दिहाड़ी वगैरह सब कुछ लग लगाके ओर बीस एक हज़ार का हाँ जी मैडम आप जैसे बोलोगे वैसे बना देंगे आप तो जैसे बोलोगे जेसी डिज़ाइन बताओगे हम वैसी बना देंगे आप तो बस बता देना अब भई ये वाली सीढ़ी चाहिए अपने को बिलकुल बिलकुल आप जैसी बताओ जैसी जैसी सीढ़ी आप जहां से जेसी फ़ोटो देख के बताओगे हम वैसी सीढ़ी बनवा देंगे आपके लिए बिलकुल बिलकुल मैडम सीढ़ी आपको टाइम से पहले मिल जाएगी अब सीढ़ी बनवाओगे और काम हो तो वो भी बता दो बिलकुल मैडम सही बात है सीढ़ी पहले हां तो मैडम दस से पहले आप दस बता रहे हो हम आपको नौ नौ तक बना कर तैयार कर देंगे मैडम काम तो आज तो थोड़ा बहुत काम है काम हम कल से ही शुरू कर पाएंगे हाँ फिर क्या है हमारे लेबर वगैरह आदमियों को ढूंढ करना पड़ता है ना इधर उधर करने में थोड़ा टाइम लगता ही है अब जाके फ़ोन करूँगा तब कल जाके वो देखेंगे साइट पे जाएंगे फिर कल काम इस्टार्ट होगा बिलकुल बिलकुल मैडम काम कल से स्टार्ट ठी ठीक है मैडम